आमच्या वाठारांत एक म्हणटा तो बेतके डिस्ट्रीक्ट हॉस्पिटल आसा आनी थंय बरें सर्वीस मेळटा रातचें सुद्दां चल तूं तुका बरे प्रमाणे ट्रीट करता डॉक्टर मागीर हांगा सावयवेरें म्हणटा तें प्रायव्हेट डॉक्टरय आसा तो बी जाणटे जाणटो आसा तो बी दिता ओके सर्वीस हांगा म्हणटात ते आमी मुड्डेर म्हणटा थंय एक नर्स आसता थंय ती अशी बारीक कॅज्युअलटी येले जाल्यार ती सुद्दां आमकां बरी ट्रीट करता लोकांक बरें हें करता सर्वीस दिता मागीर फोंड्या म्हणल्यार आमकां डिस्ट्रीक्ट हॉस्पिटल तें सगळ्यांतलें व्हडलें हॉस्पिटल आसा फोंड्या थंय सुद्दां बरी सर्वीस आसा